देखिए हम सब पहिलवा जउन है अँग्रेजी की कोई भाषा बोल नहीं पा पब होत नहीं फेर भी अँग्रेजी की भाषा होती है अब ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं उतना जब बैंक में जाते हैं कुछ भी जाते हैं वहाँ सब हमारे सबके लिए दिक्कत होती है कोई काम हो नहीं पाता है

यह आपको आपको जउन है छोटे छोटे बच्चे हैं अब वह सब इंग्लिश में बोलते हैं और खारी हिन्दी भी बोलती हैं और बोलती हैं जो उनका इंग्लिश बोलते हैं हम सबका थोड़ा थोड़ा पहले हिन्दी में सब बोलती है तो उतना अँग्रेजी हम अपने सबके कम आती है बोल नहीं पाते इसके लिए दिक्कत हो जाती है और अब सब बहुत अइसे अब सबके लिए पढ़कर बनने के लिए जैसे डेयरी के गोरू भैँस माने रखते हैं खि खिलाते हैं उनके दूध बीस बिचे दूध के कउनो भाई भी नहीं है आउर थोड़ा भी मना के लिए बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं वह सब अँग्रेजी पढ़ते हैं सबकुछ होता है